हेलौ महन्त ना आदसा नोंथां गाबोन फुंफ्राव नोंना गारिफ्रा बहाबा रिजाब फोर दं नामा आदसा सा माने आंनि लोगो गुवाहाटिनिफ्राय गाबोन फुङाव निउ बङाइयाव सफैगोन नालाय बेखौ लायनो थाखाय नोंनावसो खबर लाहरदोंमोन आं गारिखौ सोलाबोब्ला

ओरैनो बेसे बेसे सोलियो दा निउ बङाइसिम भाराफ्रा इसे बारा जागोनदां नोंथां जिबा हानद्रेद सोबा जाया

दे जिबा हानद्रेद बा गाबोन थांदो नामा जाबाय नोंथां बेखौ दामा दामि खालामबाय थाला ना मा सानै मानसिफ्रा दे दे दे ओमफ्राय आङो माबायाव बिसोरनि नाम्बार खौ नोंनो अवादसाबाव सोनानै हरनोसै नोंथां दे दे दे दे होमबा बिदिनो जाबाय नोंथां दे दे